تو مجھے لگتا ہے دلّی کی یاترا پر پریٹکو کو میرے حساب سے موموز آ ہا موموز تو اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں اور سفر میں تو ان کا الگ ہی مزہ آ جاتا ہے اور آپ سی فوڈ بھی لیے جا سکتے ہیں اینڈ اسپائیسی چکن ٹکّہ رول مطلب کہ ان چیزوں سے آپ کی یاترا اتنی اچّھی ہوگی نا چٹ مطلب کہ آپ کھاتے پیتے جائیں گے تو آف کورس سب کی یاترا اچّھی ہو جاتی ہے منورنجن کے لیے تو کھانا سب سے پہلے ہوتا ہے تو کھانا ہی اچھا لے جائیں یہ تو پھر یاترا تو اپنے آپ ہی اچّھی ہو جائے گی میں اور سب سے بیسٹ تو میرے کو لگا مجھے لگا کہ مجھے گول گپے کافی اچھے لگتے ہیں یا یاترا میں اگر آپ کو گول گپے مل جائیں تو پھر آپ کی یاترا تو بیسٹ ہوجائے گی اور اس کے بعد سموسے اینڈ پھر سب اتنی چٹپٹی چیز کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا بنتا ہے تو میٹھے کے لیے ہمیں گلاب جامن لے جانے چاہیے پیسٹری لے جانی چاہیے یہ کافی اچھی رہتی ہیں